जी सर एच पी गैस से जीवंशिया पंवार बात कर रहा था आपका सिलेंडर आया था कहाँ पर डिलीवर करना है सर ये महीदपुर से कितने किलोमीटर पड़ेगा सर ये गाँव आपका तीन किलोमीटर जी तो सर इसका सत्तर रुपये का चार्ज लगेगा सत्तर सेवेन्टी नहीं सर मे आऊँगा तो सत्तर रुपये का चार्ज लगेगा अन्यथा आप महीदपुर से अरेंज करवा लीजिएगा सर वो गाड़ी से आते होंगे मेरे पास आटो है मैं आटो से डालता हूँ तो मेरा आटो का पेट्रोल तो जलता है न इतना नहीं सर मैं तीस रुपये मैं तो दे ही नही पाऊँगा अगर आपको जमे तो साठ रुपये दे देना अन्यथा आप महीदपुर से अरेंज करवा लीजिएगा नहीं सर तीस रुपये में तो कहाँ से तीस में तो कहाँ से कहाँ तक नहीं हो पाएगा वो डाल रहे होंगे जो डालने वाले है मैं नहीं डाल पाऊँगा न मैं साठ से कम में तो मैं डाल ही नहीं पाऊँगा अगर आपको जँचे तो ठीक हे नहीं तो आप जो तीस में डालता है उससे डलवा लीजिएगा मुझे कोई ऐतराज नहीं है नहीं साठ से कम में तो सर हो ही नही पाएगा न ठीक है आप कर लीजिएगा जिससे भी करनी है मैं पचास में अगर हो आप एग्री तो ठीक है मैं पचास में भिजवा देता हूँ

ये कल सुबह मिल जाएगी आपको नौ बजे अगर आज शाम को आज तो अगर मैं घर जाते वक़्त आपको सात बजे तक दे दूँ तो चलेगा ठीक है तो मैं आपको सात बजे आपके घर पर अरेंज करवा देता हूँ

ठीक ठीक है सर मैं भिजवा देता हूँ ठीक हाँ चार्ज तो वह देना ही पड़ेगा आपको वहाँ आने के बाद दो आप पहले से तो दोगे नी टंकी के पैसे भी तो सिलेंडर के वहीं देओगे न ठीक है सर तो मैं ले कर आ रहा हूँ आप फोन अटेंड कर लीजिएगा मैं लगाऊँगा तो

ठीक ठीक सर ठीक है मैं यहाँ से आ कर आपको कॉल कर लूँगा वहाँ पर